बच्चें गी जेह्ड़े कि ठारां साल दी उमर कोला दा थल्लै न में इनेंगी योगा दे फायदे उप्पर कुश लाईनां

एह्दे फिजिकली करनें करनें दे जेह्ड़े तरीके नै नमूनें नै साढ़े टीचर लोग साढ़े जेह्ड़े टीचर नै ओह् इनैं बच्चें गी इस अपनी तरफा दा नमूनें देन इंदे कोला दा करवान फिजिकली इनेंगी प्रेरणा देन ओह्दे बारे च इनेंगी गाईड करन अच्चे करीके कन्नैं इनेंगी एह्दे पायदे नुक्सान बी दस्सन इनेंगी गुरु लोग फायदे नुक्सान दस्सन पेरैंटस दस्सन इंदा टैम टेवल दस्सन किन्ने बज़े उट्ठना किन्नें बड़े करना एह्दी डाईट जेह्ड़ी खुराक असें केह् खानी ऐ तां जे अस तंदरुस्त रौह्चै एह्दे उप्पर असें सारें लोकें गी एह्दे फायदे नुक्सान दस्सने न अगर अस फायदे नुक्सान दसगे ते साढ़े जेह्ड़े बच्चे नै इनेंगी पता लग्ग बच्चा इक कोरा कागज़ा ऐ इसी जियां तुस गाईड़ लाईनस देगो पेरैंटस देगंन गुरु लोग देंगन गाईड लाईन कन्नैं गै बच्चा जेह्ड़ा ओह् सिखदा ऐ ते शिक्षक बनी जंदा ऐ ओह्दे कन्नै कन्नै असैं ऐजुकेशन पर बी जोर देनां ऐ ऐजूकेशन दे कन्नै कन्नै तंदरुस्ती बी दिक्खनी टाईम बी दिक्खनां अपनें समाज़ गी बी दिक्खनां एह्दे बिच्च बड़ियां सारियां गल्लां नै ते बाकी में जेह्ड़े साढ़े देहात दे बच्चे न ग्राईं बच्चे न उनोेंगी कोई इन्नी इक इक मैंट जेह्ड़ा होंदा ऐ फिजिकली बास्तै जेह्ड़े अज्ज कल योगा दे सैंटर च खुल्ले दे नै ओह्दे च इक इक मैंट दे बच्चे उस लेहाज़ दे कन्नैं सिखदे नै में एह् गल्ल आखंग जेह्ड़े साढ़े ग्राईं बच्चे न उनेंगी जेह्ड़े खेत्ती बाड़ी करनें आह्ले बच्चे न जां जिंदे मां प्यो खेत्ती बाड़ी करदे न उंदे बच्चे न उनेंगी इक इक मैंन्ट दी कोई जरूरत नी ऐ इक इक मैंट चाही दा जेह्ड़े सीटी दे बच्चे नै चलना नी ऐ गड्डियें च चलना उंदे बास्तै इक इक मैंट जेह्ड़ा जरूरी ऐ